उत्तर भारत की हम बात करते हैं अगर वहाँ की जो भाषा है हम उसकी बारे में बात करते है तो वह हरियाणा पंजाबी और आमतौर पर हिन्दी भी ज़्यादातर बोली जाती है लेकिन दक्षिण भारत में वही स तेलेगु कन्नड़ मलयालम भाषा वहाँ पर बोली जाती है हिन्दी तो बहुत ही कम और इंग्लिस इंग्लिश की भाषा वहाँ ज़्यादातर बोली जाती है पढ़ाई में के तौर पर भी और वहाँ का भोजन अपन देखा जाए उत्तर भारत में गेहूँ का उत्पादन ज़्यादातर वहाँ पर गेहूँ यानि रोटी ज़्यादा खाया जाता है रोटी हो गया दाल चावल और ज़्यादा और दक्षिण भारत ने आम तौर पर इडली दोसा का ही ज़्यादातर वहाँ पर भोजन मुख्य भोजन वही कहलाता है अगर हम कपड़े की बात करें तो उत्तर भारत में जो हरियाणवी लोग पंजाबी लोग वह लोग लेडीज़ लोगों ही सलवार कुर्ता पहनते हैं और जेन्स लोग का वही आमतौर पर जो भा पहनते हैं वही है लेकिन दक्षिण भारत मे वहाँ के जो पुरुष है वह पर लूँगी व्हाइट कलर की लूँगी ऊपर शर्ट पहनते हैं और जो महिलाएँ हैं वह ऐसी ही सिम्पल साड़ी से ही पहनती है साड़ी जैसे ही पहनती हैं बस